आं गांसे बेंटल लाइब्रेरिनिफ्राय सिलद्रेन बुक बायनानै लांदोंमोन फंबायनो गिफ्त होनो फंबाया बे गिफ्तखौ मोननानै जोबोर खुसि जादों मानो होनोब्ला बे आं लांनाय सिलद्रेन बुकआव गिदिर गिदिर पिकसार बायदिसिनाखौ नुनानै फंबाया बुहुद खुसि जादों